जे केओ एखने आयल हेलय वा सीखय लागय लागल अछि ओकरा लेल अहाँके की सलाह अछि ओकरा लेल सलाह ई अछि जे ओकरा नहि चप्पल चाही नहि जुत्ता चाही हल्का कपड़ा चाही जँघिया या गमछा चाही पानिके भापि लेबाक चाही की केतना पानि छै आओर नया हेलबार छी हमरा कोना सीखयके लेल हेलयके लेल हमरा केतना पानिमे हेलबाक चाही हम थोड़े पानिमे भरि कमर भरि गला पानिमे छोट छोट बच्चासभकेँ हेलबाक चाही एहि लेल हमसभ प्रयास कयलहुँ छोट छोट बच्चा सभकेँ हेलयके वास्ते सिखयलहुँ हमसभ जब गयलहुँ स्नान करयके वास्ते पोखरिमे नदीमे तऽ बच्चासभ कहलक हमरो लेले चलू चच्चा हमरो लेने चलू यौ दादा हमहूँ हेलबाक लिए चाहै छियै हमरो सिखा दिअ हमहूँ सीखब हेलयके वास्ते हेलल हेलनाइ सीखब तऽ हमरा सभके गाँवमे पानि अबैए सीखल रहत हमसभ हेलि कऽ नदीके हेलि लेब पानिमे डूबब नहि पोखरिमे डूबब नहि एहि खातिर हर बच्चाके सीखयके वास्ते हेलबाक चाही हेलय वास्ते जब सीखल रहत तऽ हमरासभ निः स्सन्देह कोनो पोखरि हुअए नदी हुअए झील हुअए समुद्र हुअए हेलयके वास्ते सीखल रहब तऽ कहूँ ठा हमसभ जा कऽ हेलि सकै छियै नदीपार भए सकै छियै हमरो सभके हेलयके वास्ते जब सीख जायब सीखल रहत हमहूँसभ आओर युवककेँ आओर बच्चाकेँ सिखबयके लेल प्रयास करबय लेल जेबै पोखरिमे नदीमे सिखबै वास्ते एहि खातिर हर मानवकेँ हर बच्चाके या हेलबाक जरूरी अछि सिखना चाही एहि लेल सीखल रहत तऽ हमसभ नदी तालाब पोखरि कहूँ ठाँ डूबब नहि आओर हेलि कऽ नदी तालाब पार भए जायब एहि लेल हर मनुष्यकेँ हेलबाक जरूरी अछि तऽ हमसब बहुत प्रयास करै छियै कि हेलयके वास्ते बच्चा सभकेँ सिखा सिखाबै छी नदी नालामे लए जाइ छी कहलहुँ चल रे बौआ नहबय लेल जेबे पोखरिमे चल जेबे नदीमे नहबै वास्ते कहलक हँ चच्चा हँ दादा हमहूँ जायब हमरो लेने चलू हमरो सिखाय देब हेलयके वास्ते हमहूँसभ सीखब एहि खातिर जे छै हमसभ बहुत प्रयास कए कऽ बच्चासभकेँ लए गेलहुँ सिखबयके वास्ते हेलयके वास्ते हमसभ बहुत प्रयास अपना सभके